बचपन हा गै असें बड़े हारे जेह्के साढ़े लीडर हे उं'दे बारे च क्हानियां सुनियां अपने पिता हा अपने दादा होरें हां जिंदे बिच्च सारा हां जेह्ड़ा नांऽ तौला जेह्का साढ़े दमाकै च आंदा ओह् ऐ महात्मा गांधी दा मोहन दास कर्मचंद गांधी जेह्ड़े साढ़े राश्ट्रपिता न ते उ'नें देश गी अजाद करने गल्ला बड़ी सारी जद्दोजैह्द कीती केईं सारे अंदोलन जेह्ड़े न उनें चलाए मतलब इन्नी ज्यादा बुड्ढी ऐज च बी ओह् जेह्ड़े हे पैदल चलियै उ'नें दांडी यात्रा कीती हून ओह् ऐसा ते था नी अगर अज्जकल्लै लोक आखन कि ओह् तां करदे हे उनें बड़ी ज्यादा पापुलर्टी चाहिदी ही ओह् बड़े फेमस होना चांह्दे हे ऐसा ते था नेहां कैं कि इन्नी बुड्ढी ऐज च इंसान जेह्का अगर ओह् देश गल्लै करा दा तां ओह् कुतै बी ऐसा नी लगदा कि ओह् आपूं अपने फेम गल्ला करा दा ऐ आपूं बड़ा ज्यादा लोकें च बाह् बाही पाने गल्ला करा दा दूआ नांऽ जेह्का मिगी बड़ी पंसद ऐ ओह् ऐ साढ़े प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी होर मिगी लगदा कि ओह् बड़े जबरदस्त लीडर न जिनें साढ़े देश बदेश च इंडिया दा नांऽ इ'न्ना ज्यादा रोशन कीता अज्ज जेह्ड़ी बी साढ़ी बदेशी कंट्रियां न जेह्ड़े बी साढ़े बदेशी पड़ोसी मुल्ख न ओह् इंडिया दा नांऽ जेह्ड़ा बड़ी इक रैपुटेशन कन्नै लेंदे हून जियां जे बी कन्नै इक होर गल्ल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी होर आखदे ओह् अपनी गल्ल जेह्ड़ी ऐ ओह् मिगी लगदा ऐ ओह् अपनी गल्ल पूरी जरूर करदे ते इसलै ते चलो हिस्टरी क्रियेट करा दे न बट औने आह्ले टाइम उप्पर जेह्ड़ी ऐ एह् इं'दी नरेंद्र मोदी होंदी जेह्ड़ा नांऽ ओह् हिस्टरी च इक शानदार नांऽ होना ते महात्मा गांधी दा इक बड़ा बड्डा कंट्रीवूशन अजादी च रेहा ते अजादी दे बाद देश गी संभारने च नरेंद्र मोदी दा बड़ा बड्डा कंट्रीवूशन रेहा जेह्ड़े साढ़े प्रधान मंत्री न